جی ہیلو کسٹمر سروس ہاں سر یہ ہم بول رہے تھے کہ آج میسج آیا ہے میرے موبائل میں لینڈ لائن کا بل بھرنے حالانکہ جب ہم اس کا پرسو ہی بل پورا پیمنٹ کر چکے ہیں آیا تھا بل نہیں جی جی جی آج میسج آیا ہے کہ آپ کو پیمنٹ کرنا ہے لینڈ لائن کا بل حالانکہ ہم پرسو ہی اس کو جمع کر دیے ہیں ان کا بل پورا پیمنٹ جسی نمبر سے آپ چیک کریے یہی نمبر ہے میرا اسی نمبر پہ میسج آیا ہم پیسہ دیے ہیں پرسوں آپ لوگ اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھیے کچھ کر نہیں رہے ہیں نہیں سر ہم پھر جب پیسہ دے دیے ہیں تو کیوں آئے گا ہم کو میسج آپ لوگ کریے نا آپ دیکھیے ریفرنس آئی ڈی میرا لیجیے جس سے ہم پیمنٹ کیے ہیں وہ چیک کریے کہ کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے کیوں ایسا ہوا کہ آپ لوگ اپ ڈیٹ نہیں کیے ہیں کیا نہیں کیے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بھیج رہے ہیں ریفرنس آئی ڈی دیکھ لیجیے آپ دیکھیے کیا بتائیے جلد پیمنٹ کا آ رہا آپشن میسج آ رہا ہے سر پیمنٹ کیجیے پیمنٹ باقی ہے آپ کا یہ کیا بات ہوئی جی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیے ہم بھیج رہے ہیں ریفرنس آئی ڈی آپ ٹھیک ٹھیک اوہ اپ ڈیٹ نہیں کیے تھے ٹھیک ٹھیک کر دیجیے اب دوبارہ نہیں آنا چاہیے چلیے ٹھیک ٹھیک ٹھینک یو